खुबशे लोक आसात कलेन आशिल्ले पोटरी बी म्हणजे कुंभार बी असो आमच्या देगेक असो सायटीक बी कोण ना आसा पण कार्पेंटर आसा आनीक गवंडी अशे लोक खूब आसात